جی ہاں زب زیادہ تر علاقوں کے اسکولوں میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے تاریخ کا نصاب عام طور پر کتابوں دستاویزات اور تحقیق پر مبنی ہوتا ہے اس کے برعکس زبانی تاریخ میں لوگ اپنی یاد داشتوں اور کہانیوں کے ذریعے واقعات اور روایات کو نسل نسل در نسل منقول کرتے ہیں ہندوستان کی تاریخ کے کئی واقعات ہیں جو اسکولوں میں پڑھائے جانے چاہیے جیسے جنگ آزادی ہندوستان کی پہلی بڑی بغاوت جو برطانوی حکومت کے خلاف ہوئی غدر پارٹ پارٹی غیر ملکیوں کے خلاف ہندوستانی مجاہدین کی سرگرمیاں آزادی کی تحریک مہاتما گاندھی نہرو سبھاش چندر بوس اور دیگر رہنماؤں کی کوششیں تقسیم ہند پاکستان اور بھارت کا قیام اور اس کے نتائج جدید ہندوستان اقتصادی ترقی سماجی تبدیلیاں اور حالیہ سیاسی واقعات یہ واقعات نہ صرف تاریخ کا حصہ ہیں بلکہ ملک کی سماجی اور ثقافتی شناخت کو بھی شکل دیتے ہیں